हांवें म्हजें चित्र केन्नाच प्रदर्शनाक दवरुना पूण एलेमेंट्री आनी इंटरमिडियट परिक्षा मात दिल्या परिक्षा दितना म्हाका खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें जशें की खंयच्याय वस्तूचें प्रमाण कशें पळोवप लांबाय रुंदाय कशी पळोवप आनी तांकां आकार कसो दिवप हें म्हाका शिकपाक मेळ्ळें